ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्थाके बेहतर बनाबैके लेल सरकार तऽ बहुत्त किछु केलक हेँ इस्कुल विद्यालय बनेलक हेँ गाम गाम किन्तु गामक बच्चा जे छै इस्कुलमे नहि पहुँचि पबैत छै ओकर कारण छै जे कि हुनकर माता पिता जे छै ओ काज धन्धामे फँसल रहै छै आ बच्चो हुनका मदद करैत छनि ओ काज धन्धामे किआक लए कि हुनकर आमदनी कम छनि आओर ओ अपन आमदनीके श्रोतके बढ़ाबैके लेल अपना बच्चोकेँ जे छै ओ अपन क्रिया कलापमे लगेने रहैत छथि एहिके लेल अगर यदि सरकार किछो उपाय करय लेल चाहय तऽ ओ अगर ग्रामीण स्तरपर रोजगारके व्यवस्था समुचित रोजगार दियए तब गार्जियन अपन बच्चासभकेँ इस्कुल पठेता जाहिसँ ओ बच्चाके शिक्षा जे छै व्यवस्थामे किछु सुधार हेतै आओर हमरा क्षेत्रमे भी बच्चासभ भी जागृत भए सकतै आओर पढ़ि लिख सकतै इएहसभ कारण छै जे कि ग्रामीण इलाकामे बेसी बच्चा इस्कुलमे नहि पढ़ि पबैत छै तथापि सरकार एखन बहुत तरहके एहन उपाय केलकै हेँ जेना मध्याह्न भोजन आओर ड्रेस वगैरह वितरण होइत छै तऽ एहिसभसँ जे छै बच्चासभके संख्या इस्कुलमे किछु बढ़लै हेँ किन्तु एखनिओ बहुत कमी छै जे सरकार अगर समुचित रोजगारके व्यवस्था करय एहि क्षेत्रमे तऽ आरो बच्चाकेँ इस्कुल जायके व्यवस्था हेतै